हेलो हेलो हा तव्हां केरु था ॻाल्हायो मां सुपर मार्केट मां ॻाल्हाए रहियो आहियां तव्हां केरु हा हा मां सुपर मार्केट मां ई ॻाल्हाए रहियो आहियां छा खपंदो हुओ तव्हांखे हा फ्रूट फ्रूट हा आहिनि न खोड़ डल इलाही ॾाढा घणा आहिनि छा छा खपे तव्हांखे हा हा घणा घणा अनार बि अथव हा ॿियो छा खपंदो हुयो जी जी हा अंब जी बि सु ॾ ॾाढी वेराइटी अथव हापुस अथव लंगड़ा अथव बादाम त त तोता पुरी अथव तव्हांखे कहिड़ा खपंदा हुयव अंब हा ॿियो ॿियो छा खपनिव अनार थी विया अंब थी विया ॿियो छा खपेव अंगूर खपनिव अंगूर बढ़िया अथव मस्तु हा नासिक जा अंगूर नासिक जा आहिया अथव मस्तु वॾा वॾा उहे ऐं तव्हांजा कारा अंगूर बि अथव अछा बि अथव कारा बि अथव तव्हांखे कहिड़ा खपंदा हुआ कारा वारा खणो पोइ न हा ॾाढा मिठा अथव उहे मस्तु हा उहे घणा घणा खपंदा हुआ

हा तव्हां ॿीं किले जा ॿ सौ रुपया लॻंदव तव्हांजा हा ॿियो छा खपंदो हुयो संतरा खपनिव संतरा इहे नारंगियूं अ हा हा हा अज अॼु संतरन ते रियायत ती हले पई डिस्काउंट थो हले पियो असी रुपये किलो अथव हा हा असी हा शा आम बादाम अम्बनि जी पेती ह हा छोकिरा नोट कर हा ठीकु आहे नोट कई ऐं ॿियो इहो हापुस अथव न हापुस मस्तु अथव बिल्कुलु हा हापुस अंब पौ झाड़ ते हिकु पीस अथव छा त भली पंज पीस वठो हापुस ई वठो थोरा ठीकु आहे हापुस अंब थी विया पेती अम्बनि जी हूअ थी वयी ऐं त अंगूर ॿ किलो थी विया संतरा घणा मोकिलियांव अछा उहो थी वियो ऐं चेरी हा हा बढ़िया ठीकु आहे तव्हांजी सभु तव्हां ऑडर नोट कयो आहे त हींअ थो कयां मां पेक कराए ए ऐं उहो तव्हांजे घरु मोकिले थो ॾिया पियो ऐं एड्रेस तव्हां वाट्सअप कयो बिल तव्हां हुते पे करे छॾिजोसि ठीकु आहे ठीकु ठीकु आहे ठीकु